हिन टेक्नोलॉजी में असांखे केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि टेक्नोलॉजी पंहिंजो हिकु वॾो ई रूप खयों आहे जंहिंमे असांखे वॉशिंग मशीन ॾिनी आहे टीवी फ्रिज मोबाइल कॉंप्यूटर असां छा किन्हे सभिनीनि खे मोबाइल त हिकु वॾो ई पंहिंजो रोल ॾिनो आहे मोबाइल सां असां छा नथा करे सघूं मोबाइल सां असां पंहिंजी पढ़ाई लिखाई पंहिंजे घरु वेठे जीअं ऑफिस में न वञी घरु वेठे कमु हाणे करे सघूं था उन मां असांखे ट्रेन मां टिकेटूं बुक कराइण खे प्लेन जी टिकिटू बुक थींदियूं आहिनि ऐं ॿारनि खे अगरि नथा वञनि त टीचरूं घरु वेठे ई पढ़ाईंदियूं आहिनि बीमार था थियनि हाणे नथा वञी सघनि त मोबाइल में असांखे केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि